क'क्राझार जिल्लानि गिबि आबादारि दिहुनथायफोरानो जाबाय माइ बेनिफ्राय फान्थाव कबि बेफोरनो बांसिन दिहुनथाय जायो बानलु बेफोरनो बेफोरखौ फार्स्टआव ट्रेक्टर एबा मोसौजों एवनानै एवनानै हाखौ गुरै खालामनानै लाग्रोनाय जायो बेनिफ्राय बांसिन दाव अमा बोरमा बायदिफोरखौ फिसिनाय जायो